بہت سارے سرکاری اسکیم ہیں جو میں جانتی ہوں اور جیسے اندرا آواس ہوا وردھا پینسن ہوا وکلانگ ہوا وکلانگ پینسن ہوا اور جس کے شوہر مر جاتے ہیں وہ پیسہ ہوا ودھوا پیسہ اور ہر بہت سارے اسکیم ہیں سرکاری جو ہم جانتے ہیں اور جیسے راشن کارڈ ہے اس سے ہم لوگ دانہ اٹھاتے ہیں ہر مہینے اٹھاتے ہیں اور وردھا پینسل بوڑھی لوگ کو ملتا ہے ودھوا پینسن جس کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے اس کو اور جس کو ہاتھ پیر آنکھ سے معزور رہتے ہیں ان کو ملتا ہے پیس وکلانگ پیسہ جس کو کہتے ہیں اور اندرا آواس بھی ملتا ہے بہت سارے لوگوں کو اندرا آواس ملا ہے گھر بنانے کے لیے اور ہم ہم لوگوں کو تو نہیں ملی لیکن کوشش میں ہے ہم لوگ بھی کچھ پھارم بھرے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں امید ہے کہ ہم ہم لوگ کو بھی اندرا آواس ملے اور گھر بنائے ہم لوگ گاؤں گاؤں میں رہتے ہیں اور ہم لوگ کا بھی چھوٹا سا گھر ہے پکا کا نہیں ہے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو اندرا آواس ملے ہم بھی اچھا گھر بنائیں اور بہت آیوشمان کارڈ ہے جس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں اور جیسے پھری میں ڈاکٹر پانچ لاکھ تک کی فائدہ دیتی ہے سرکار ہم پھری میں علاج کرا سکتے ہیں بچے ہو یا ماں باپ ہو یا ہم ہو یا ساس سسر ہو کسی کا بھی ہو ہم پھری میں علاج کریں بہت سارا ہے سرکاری اسکیم جس کو ہم جانتے ہیں اور فائدہ بھی ملتا ہے اور بہت سارے ہے جس میں پھارم دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے پیسہ آتی ہے اور بہت سارے چیز ہے اور بک وکلانگ میں بھی بہت سارے اسکم اسکیم ہے جس کو پیسہ ملتی ہے اور اچھے بہت سار چیز کا سرکار دیتی ہے فائدہ اور ہم بھی چاہتے اور فائدہ ہوئے کہ غریب لوگوں میں ملے سب کو جو جس کو کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں اس سب کو بہت چیز ملے